आं मैया सिमला बाजाराव ओरैबायदि गांसे लंपेन बायदोंमोन नोंथांमोननि कम्पानिनि फ्राय ओरैबायदि मोजां मोनदों गान्नानै जोबोद मिहि स्मुट गान्नो जोबोद रेजेंथार खिन्थु गान्नायाव बिराथ मोजां मोनदों आरो माने जिब'नाव फार्स बेखौनो मोनबाय होन्नानै सान्ना लादों आङो दासिम गोलोम बोथोरावबो गानजागोन आरो गोजां बोथोरावबो जोबोद मोजां जागोन दा बेफोबायदि लंपेन्टखौ आं मोन्नानै जोबोद गोजोन्नाय मोनदों दा सुनायावबो जोबोद मोजां जोबोद जिनिरफ्रा थाबनो खारो बेनिफ्राय जोंखोल खोल जोबोद जोंनानै थाबाय थायो जोबोद माने गाननो ओरैबायदि मोजां मोनदों जायखौ आं खुगाजों बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा आरो दा बेखौ आङो एबार खनसे थांबावबा जोबोर कालारखौ साबसिन नायनानै बायबावलायसिगोन आरो दा आंल' नङा लोगोफोरनोबो खिन्थागोन आङो आंनि जे गान्नानै मोन्नाय जे मोनदांथि लोगोफोरखौबो बायनो होगोन र' आं बेखौ